दाउफोरनि सरासनस्रा जाग्राफोरा जाहैबाय माइ माइरं एंखुर

गांसोफोरखौबो खेबस'नानै जायो दाउफ्रा आरो बिनि फिथाइ गोमोनफोर मोनोब्ला बेफोरखौबो जायो लोगोसे एम्फौ एन्ला जुदि बारिफ्राव बेरायनायाव बारनाय नुयोब्ला आरो थाबायनाय खारनाय नुयोब्ला बेफोरखौबो जायो लोगोसे बिसोरो दाउफ्रा न'नि दाउ फिनायफ्रा आथिंजों एरनानै एम्फौ एन्ला नागेरनानैबो जायो बिसोरनि दिहुन्थाइखौ जोङो दिहुन्थाइफोरखौ ओरैबायदि जाहोनाव गोहोम खोख्लैयो बिसोरखौ जोङो मानि गोसो जाब्लानो जोंनो खुगाया जानो लुगैब्लानो बिसोरखौ बुथारनानै जायो बुथारनानै संनानै जायो आरो बिसोरो समाव माबाफोर मोनजानानैबो गावसिनि बेमार आजारजों गावसोरबो थैनायाव बिसिनि बारायनाया खमायलाङो बिसोरो जेरैबायदि मासेनाव बेमार जादावब्लानो आरो गुबुन मासेनाव बारदेरो थिग बिदिनो सोरनिबा न'खरसेयाव जायोब्ला बिनि दाउआ बैयाव थांदेरब्लानो बेबो बेमारा संदेरनानै फैयो आरो गावसिनि जाय न'खरनिया थांदों बै न'खराव फैफिननानै बिसिनि न'खरनियाबो बेमारजों थैलांनो हमो आरो बिसोरो दाउफोरखौ जोङो बिदै दैयोब्ला समाव जानाय जायो आरो फाननायबो जायो बिनि जाहोनावबो दाउफोरा बारायनायाव दिहुन्थायाव गोहोम खोख्लैयो बिसोरखौ दाउफोरखौ जोङो ओरैबायदि हुदायै जाहो लोंहो बिसोरखौ बुरजा आरो मोजां दिहुन्थाय मोननांगौब्ला बिसोरखौ गले गले जानाय होनांगौ आरो बिसिनि जानाय आदारफोरा जुदि जोङो मोजां रोखोमै जेरै दाना होननानै बुङो जों सरखारि हिसाबै बानायनानै मोननाय इन्डास्ट्रिफ्राव बानायनानै मोननाय बेफोरबायदि आदार दानाफोरखौ जोङो जाहोयोब्ला बिसिनि देरनाय बारायनाया देहानि बारायनाया थाब थाब जासिनो आरो बिसोरो थाब थाब देरनाय बारायनाय जायोब्ला बिसिनि एरथाय एरनाय बिसिनि बारायनायाबो लोब लोब जानो हमो आरो जों बिसिनि बारनायखौ जों बोखोनो थाखाय एरहोनो थाखाय दाउफोरखौ जोङो दाउदैफोरखौ जायालासे बिसोरखौ गनानै ओंखार होजोबोब्ला बिसोरो गोबांथार बारायगोन आरो जानायखौ खम खालामबाबो बिसिनि एरथाया बांबाय थायो दा जोंनियाव दङ दाउ होयो आङो आदार फुंनि सानसुनि बेलासिनि थिग सानसेयाव खन्थामै होयो आंनि दाउ फिसिनायाव नाथाय बायनाय आदार होनाय जाया बिनिखाय जोंनिया जेरैबायदि एरनांगौ बेबायदिल' एरो ओंखायनो जोङो दिहुन्थायाबो जोंनो जिसिबां नांगौ बिसिबांल' जायो जों बिनि अनगा बारा दिहुन्थाय खालामफेरनाय जाया